आनी आतां लोक शेत रोयतात ते शेतांक पीक वाडोवपा खातीर ती लोक फटीला फर्टिलायजर सारें वाप घालतात आनी मागीर ती पीक बरी येयली आनी पीक जाली भात भरपूर जालें जाल्यार तीं किदें करतात आतां तें भात आतां इतलें आमी थोडीं आपल्याक जाय तें खावपाक दवरितात आनी थोडीं ती अशीं गोवोरमेंटाक दितात कंपनीनी दितात आनी थोडीं तांदूळ करतात आनी तांदूळ विकतात शंबर रुपया अंयशीं रुपया किलो अशें तांदूळ करतात आनी तांदूळ विकतात आनी त्या भाताचे तांदूळ लोक व्हरताय बीन कित्याक लोकांक पेजेक बिजेक शिताक बिताक बरें आनी डायबिटीज पेशंट आसा तो आनी चड उकडें जेवता त्या खातीर तांकां लागून ते आतां तांदुळूय म्हारग जाल्या आनी आतां शेतांनूय बी आतां काम करपाकय बी लोक आतां अशें करून चड बायलां आतां शेतान काम करून सोदिना पूण एजी शी आसात तीच बाबडीं वचपाची आसात तीच वयतात नाजाल्यार थोडीं कितें आतां मशिनांनीच थाम लायतात आनी ते थाम रोंप लावन बी तशें आपली शेतां बिता पिकोन बिकोन ह्यो पोटाचो धंदो आपलो ते हे करून तेजेर पोट चलयतात तीं तीं लोक शेत रोंयतात ती आनी तशें करून ती पयशे अशे करून तीं तानूळ विकता भात विकता आनी पयसो करतात अशें म्हणोन